औ अहाँ सहरसासँ बाजै छिए कि हमरा ऑडर करैके रहै एकटा समोसा या किछु एहन बहुत तेज बारिश भऽ रहल छै एनौ हँ कऽ सकबै कि डिलीवरी कि नहि एनौ कऽ सकै छी अहाँ करू हमरा एतऽ मौसम बहुत खराब छै की कहब अहाँके खाना नहि बना सकलहुँ हँ अहाँ हमरा कऽ सकबै कनिटा कहि दिअ नहि तऽ हम देखबै दोसरके बारिश बहुत भऽ रहल छै अस्थान अहाँ कहि सकबै तँ कहिऔ नहि तऽ हम बहुत अथी करै छिए किए तऽ मौसम खराब होइ चलितै हम खाना नहि बना सकलहुँ हँ अहाँ देबै तँ हमरा बहुत सुविधा हैत अहाँके धन्यवाद कहब